अॼकल्ह जी टेक्नोलॉजी जे हिसाब सां खेॾनि में और डेटा में विश्लेषण में घणी टेक्नोलॉजी अची वियूं आहिनि जंहिंखे असां जंहिंजी असांखे ॼाण कोन्हे उनजी ॼाण जे लाइ संस्था ने अॼकल्ह स्कूल इलाही जा इलाही संस्थाऊं खुली वियूं आहिनि इलाही कॉलेज़िस खुली विया आहिनि जंहिंजे जंहिंमें उहे सभु टेक्नोलॉजी सिखायी थी वञनि पियूं त इहो उहे सभु उन संस्थाउनि में वञण खां पोइ ई ख़बर पए थी पयी की छा छा डेटा आहे छा खे खेल आहिनि की जेके असां करे था सघूं पिया उनजे लाइ अनुबंधित आवलंघन मोचनि परिसमापनि क्षति योजनाऊं जेकी शुरू कयूं अथन जिथे असां इहे टेक्नोलॉजियूं सिखी था सघूं डेटा सिखी था सघूं पिया